अह हेल' मा खबर फैलन माबा मा सोंहांदोंबा दे खोन्थाहरनाय अह नों थारमाने गायफेराखै आरो गयखौ गयखौ गायबाथाय सिगां बे फिथाइखौ हान्नानै गय फिथाइ गिदिर गिदिरखौ हान्नानै जावैनांगौ सिगां बस्थाफोराव बा हाफोराव जावैनांगौ आरो जावैनानै जावैनानै थारमाने जावैनानै रज'बाथाय बेखौ आरो बोस्लायनांगौ बेलेकआव सोलायनांगौ आरो जायगाखौ सोलायनानै इसे देरबा आरो बोसोरसे थांबाथाय आरो बोसोरसेयाव सोलायनानै गायनांगौ आरो बेनिफ्राय देरबासो देरबाथाय माबोरै गायनांगौ बे हाखरखो खदालजों जावबायना जावनानै फोराव इसे हासार होबाय हासार बेनिफ्राय जोङो आगोल गायनाया खिन्थु माइरं गरसे होयामोन दे फेलन माइरं गरसे होनानै बे दंफांखौ गाययोमोन आरो माबाखौ गय दंफांखौ बोनिफ्राय बिदि गायनानै दिनै जाबोबाय दं बेनिफ्राय हौवाफोरसो गायग्रोयो नालाय गयखौ आरो आंबो थाफानानै इसे एनै सोलोंना लादो आरो गय फुलिखौ गायबाथाय माइरं गरफा गरफा होखायो मिथिबाय ओम गायफेराखै नामा नों बिदिहायनो खालामदो अह आं बुंनाय बायदियानो गायबानो जाबाय नोंबो होमबानो थांगोन आरो दिनै अह बेलेग दंफां गाइबाबो आरो फाथैफोरबाथाय ओरैनो दा बैसागो जेठआवसो फाथैफ्रा माबागोन ना खिलि होगोन ना रोदा सुबा माबागोन नालाय फाथैयावबो एसे जथ्न नाङा जायखिजाय माबानांगो बिदिनो गायबानो जायो खिन्थु दा मेसेङाव जायादे दा मेसेङाव दा माग फागुनाव एख' बुस्थुखौनो गाइया आरो माने थाङा गायनांगौ मा सैत्र मांसोनिफ्राय बैसागोसे गायनांगौ होमबाथाय अखाबो अह दोनबाय दे